आं होनहरग्रोनांगौ

बे भुटाननि खमलाखौलाय अबाव अबावथो मोनो बाल ओ माथो गोथावथारनो गोदैथारलायनो नों लाबोनो हागोन लाबोनो हागोन बायनानै

लाबोहाय आं काजलगावनिफ्राय लायस'नोसै बेफार खालामलाबायनो हां दामासो बेसे बेसेथाइ दे दे होमब्लालाय गामिना गोखैथारहाय भुटानना गोदैनो गोदै

भुटाननिखौनो औ नों लाबोदो बाल आं नोंनिफ्राय लांसै जागोनदा दामालाय हो दामखौ ए ओ कार्टनसेयावब्ला बिसिबां

ए एसे खम रायज्लायनानै खम रायज्लायनानै लाबोदो बाल ए ओ बे एसे खम खमखौ लाबोदो फिथाइखौ नायै नायै माला लायगोन नोंलाय औ नांगौहाय आं फाननो दे होनब्लालाय दोनदिनि दे कार्टननै लाबो

औ दोनदो होमबालाय